हेल' दे दे खुलुमबाय खुलुमबाय अ देलाय बुंलाय मामोन अ दासिमबो थिगानो थांजागोन थिगानो दोङो दा मैदेरबो एसे खम नालाय अंखारनाया सोंनो हागोन ओं ओमफ्राय खोयजोनसो फैगोन अ अ अ अ फैनो अ ओरैनो पिकनिक ना अ अ थिगानो दोङो दासिम अ

अ दा जायगा ओं दा जायगाया थिगानो दे साफाबो एसे बिनिफ्राय बे कार पारकिं फोराबो दोंजोबखायो बै जानायनि जायगाबो दं बे दै दैयाथ' दंखायो बे गोबां मानसिबो जायो नालाय गाहामबो नाङो बै दुखान सुखानबो दोङो जि गोसो बिखो बायनोबो हागोन ना बेदरबो बेयावनो बायनोबो हागोन बेयावनो बायनानै बेयावनो संनाबो जानो हायो है मोनखाजोबो गासिखोबो जेबो जिंगायानो गैया जानांगौ आरो लोंनाय जानाय गासिबो मोनखाजोबगोन बे फैबाल' जाबाय आरो दा बेयाव एसे माबा लागोन आरो बे गारिया जुदि गोदोरबोला पारकिंनि फिस लायो ए गारि गोदोरबालाय बे बासफोरा दुइस' लागोन ओमफ्राय बे बाइक फिसाफोरा एकस'लागोन आरो बिदि फिसा फिसा बाइकफोरखोबो लायो फन्सासथाखायै दा बेखायनो बिखिनि जगारखो लाना फैनांगोन आरो दा संना जानाय ना संखाना लाबोनाय बा नोंथांमोनिया अ दे संनायनि जायगाबो

अ मा अ अ दे जागोन दे बे समावथ' आरो गोबां मानसिबो फैयो एसे थाबै फैब्लानो जाबाय आरो मोजां जायगा नांगौब्ला नङाब्ला बे ए लामायाथ' मोजांखा लामा मोजांखा बि बाङालिबारि सख बाङालिफारा सखनिफ्राय बैखै थोंजों थांखाब्लानो जाबाय साहा बे लामाया मोजांखा दा गुवारबो जाबाय एसे सिगांनिख्रुय गामिबो जाबाय आरो जागायाबो आरो एसे थाब ल' फै आरो होमब्लानो जायगा मोजां मोनगोन जानाय जायगाखो ओमफाय दैआथ' बियाव दोंखायो बै बासन बर्थनखो लाबोफा जोबनांगोन आरो बे अ नांगौ बेसाद नांलायबा बेयावनो बायनोबो हाबाय थाखा फैसा एसे लाबोखाब्लानो जाबाय आरो माबाफोर नांगौब्ला फिथाय सामथायनि बेफोरखौ मोनगोन दे दे फैब्लानो जाबाय होमब्ला दे दे दे अ अ अ दे